आंनि नामा रबिना बर' जोंहानि न'वा जाबाय उदालगुरि ड्रिस्टिक ओमफ्राय गामिया हरिसिङा मेमबर बस्थि फार्स्टआवनो जोंहा न'वाव आइ दङ बाबा दङ आं आगै बिदिनो ओमफ्राय दुखान न'वाव दुखान मोनसे दं बिखौनो बाहाय थुब थाब सोलिना जानो हानाय बिफोरबायदि ओमफ्राय आबैबो दं जोंहा आबै सासे आबै सासे दोङो ओमफ्राय आं जानाय लोंनाय बुंनो थाङोबा जानाय जानाय लोंनायखौ मोजां मोनो पक'रा चिकेन पक'रा ओमफ्राय चावमिन बेफोरबायदि सुप मम' मम' बेफोरबायदि जाना मोजां नाङो आरो ओमफ्राय ट्रेबेल खालामनायबा आं गारियाव एसेबां मोजां नाङा आं गारियाव माने बास बासआव आं एसेबां मोजां नाङा बासआव गाखोनो बासाव गाखोनो हाया आङो खर' गिदिङो ओमफ्राय गोबायोबो ओमफ्राय आं बाइक बा स्कुटि बाइक बा स्कुथिफ्राव थांनो हागोन आं बाइकआव थांनो हाया खर' खर' गिदिंनायनि थाखाय थांनो हाया आङो ओमफ्राय जोंहा जोंहा आगैया दायो टुइन्टि टु इयारस जाबाय ओमफ्राय दायो फरायनायाथ' फरायनाया क्लास टेनहालासै फरायबाय दंमोन दायो फरायथ'ला दोन्थ'नाय जाबाय ओमफ्राय जोंहा आइआ हाउस वाइफ बाबाया गुहाटीयाव थायो जोंहा गारि सलायो बायदि जोंहा न'वाव दा साब्रै जायो आं मामा आगै ओमफ्राय आबै सासे दं स' साब्रै जायो न'वाव ओमफ्राय बाबा फैबाथाय बाबा साबा जायो ओमफ्राय आंनि आंनि एजआ टुइन्टि फाइभ टुइन्टि फाइभमोन जाबाय दायो दाखालै डिसेम्बरनि थारटि अवानावनो टुइन्टि फाइभ कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय आं दायो मेट्रिक होनानै दायो दोनथ'बाय आरो मेट्रिक होनानै दोनथ'बाय कारन आं मेट्रिक होयैनि जाहोनानो जाबाय आंहा मेगननि प्रब्लेम दं मेगननि प्रब्लेमनि थाखाय मेट्रिक होनो हायाखै बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो इग्जामखौनो होनो हायासै नालाय ओमफ्राय रिजालाबोलाय बहा फैनो बिदिनो दोनथ'बाय दायो माबा मोनसे मावगोन खामानि उनाव मावगोन दायो माने बाहाय फैसानि थाखाय माने जानाय लोंनाय फैसानि थाखाय बाहाय प्रब्लेम जागासिनो कारन जाहा न'वाव मावनाय मानसि गैया बाबा बाबा हारसिंसो मावनाय नालाय बिनि थाखायनो बिदिनो थायो दखान दङ दखानजोंनो बाहाय सलिनाय फैयो बिदि आरो जोंहा बाबानि नामा जोंहा बाबानि नामा जाहैबाय बुबुल बर' ओमफ्राय आइनि नामा मुनजु बर' ओमफ्राय आगैनिया दैथुन बर' आंनिया रबिना बर'